अथी बकरी पालनमे कैसे पाललो जाइत छै ओकर वास्ते बकरी पालनमे खाद होइत छै बकरी पालय छै बकरी बेचय छै गायके पालनमे ओकरो वास्ते दूध होइत छै गोबरसँ खाद होइत छै खादके खेतोमे गिरेलो जाइत छै आ खाद भी खेतोमे गिरेलो जाइत छै आ मुर्गी पालनमे मुर्गी अण्डा दैत छै अण्डा दैत छै मुर्गी पालैत छै ओकरो वास्ते व्यवस्था चाहिए व्यवस्था चाहिए कैसे मुर्गी पालतय कैसे गाय पालतय बकरी पालतय ओकरामे कि कि करलो जेतय खेतोमे डाललो जेतय खाद होइत छै मुर्गी अण्डा दैत छै बकरी बच्चा दैत छै